जय झूलेलाल कीअं आहीं वर्षा हेॾे ॾींहं खां पोइ आईं आहीं दुकान ते हा शुक्रु आईंअ त सई घटि में घटि वेहु वेहु अचु वेहु हाणे त नओं नओं तुंहिंजे करे पंहिंजे दुकान ते जाम नवां नवां कपिड़ा अची विया आहिनि एंब्रॉडरी जा ऐं जाम मस्त मस्त आया अथेई ॾिस ॾिस अची वेहु वेहु थोरी देरि वेहु हा त ॾिस न पंजाबी ड्रेस में लॻियल अथेई इहे पंजाबी ड्रेस में लॻियल अथेई इहे शिफ़ोन में लॻियल अथेई ऐं तंहिं खां त घाघरा चोली हा हा तूं वेहु त सई वेहु त सई तूं वेहु त सई घटि में घटि हा त हाणे ॿुधाए तोखे छा खपे सलवार कुर्तो खपेई की न घाघरा चोली खपेई की न ॿियो कुझु खपे ॿुधाय मूंखे छा खपे अच्छा ही जे जेके कपिड़ा जेके आहिनि हा प्लाज़ो प्लाज़ो प्लाज़ो बि जाम सुठा सुठा आया आहिनि हा त हीअ ॾिसो मां तव्हांखे ॾेखारिया थी ही कलर ॾिसो अहिड़ा मस्त मस्त कलर आहियां अथव ॻाढ़ा पीला ऐं लाइट कलर में बि जाम सुठा सुठा आया आहिनि ऐं डिज़ाइन बि ॾाढी सुठी सुठी अथव जाम सुठी अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॾिसो ही त भई पीलो कलर अथव ॾाढो सुहिणो तव्हांजे मथां ॾाढो मस्तु लॻंदो ई कलर हिन में ॾिसो चुनी केॾी मस्त ठहियल पेई आहे हिकदमि सॼो फ़ुल हिकदमि ठहियल पेई आहे ऐं हीअ हीअ त साड़ी टे हज़ार जी अथव इहा हा भेण तव्हां ई कमु बि त ॾिसो न केॾो सुठो थियल आहे हिन में हरी चुनी सॼी डार्क प्लाज़ो ॾिसो केॾो मस्तु आहे हा पोइ मां बि तव्हांखे हे चवां पेई जाम सुट कंदो तव्हांजे मथां इहो वठो हिकिड़ो हा पासिरो कयो ॿियो ॾिसजो ॿियो जेसिताईं तव्हांखे हिते ई तव्हांखे ॿीं शइ ॾेखारिया थी काई ॿीं शइ आईं आहे ॾाढी मस्तु आहे जी ॾिसो मां तव्हांखे हिकु ॿीं ॾेखारिया थी हीअ ॾिसो हीअ ॾिस जो हीअ ॾिसो हेठा ईंदो कमु ई हिनजो कमु ई ॿियो आहे हिन जो हिनजो कमु ई ॿियो आहे हा कढो कढो भले कढो कढो ॾिसो इहे बि तव्हांखे जाम सुट कंदो पर हीअ त भई पंज हज़ार हा हा हा तॾहिं माना मां तव्हांखे ॿुधायो मां तव्हांखे ॿियो बि ॾेखारियां हिन खां बि जाम सुठियूं सुठियूं शयूं आहिनि मुंहिंजी दुकान ते तां जाम ॾींहंनि खां पोइ आया आहियो तव्हांखे ख़बर ई नाहे ओके ठीकु आहे ॿियो तव्हांखे पंहिंजी धीअ लाइ तव्हां वठो वठी विया धीअ लाइ आरती लाइ तव्हां चयो तव्हां मूंखे खपंदो आहे तव्हां था चयो तव्हां मूंखे फ़ोन ते चयो तव्हांखे आरती लाइ बि खपंदो आहे हिक साड़ी धीअ खे ॾींदव वठो न हेॾी वैरायटी अची वेंदव हाणे ॾियारी जो टाइम आहे धीअनि खे त ॾियणो ई ॾियणो आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल